हलो मां श्रींक खां वंशिका आदर्श नगर मां ॻाल्हायां थी मां हमेशह तव्हां खां ठाच ऑडर कंदी आहियां मूंखे अॼु चार प्लेट कढ़ी चांवर कढ़ी चांवर ॿ प्लेट बिह पटाटा वीह फुलका चार प्लेट भुॻल चांवर मिठे में गजरनि जो सीरो ॿ पैकेट आइस्क्रीम आइसक्रीम अने मुंहिंजे बाजू एड्रेस लिखी ॾियांव थी अंबिका नगर ब्लॉक नम्बर ॿ राति जो नवें ताईं रोटी तव्हां पहुचाए जो अॼु हुनजो बर्थडे आहे त पैसा मां तव्हांखे आहिनि या मोकिले छॾियांव थी